दोकान अपना लैके पइसा नहि रहै छै तऽ पइसा जुटैके पइसा लै छिए लोकसे बेबस्था करै छिए नहि होइ छै तऽ समूहमे पइसा लै छिए अथीसे लै छिए तऽ बेसी लागि जाइ छै तऽ समूहसे पैसा उठबै छिए पइसा उठैके अपन बिजनेस करै छिए बिजनेस करिके ओहिमे पइसा देखै छिए कि अपनो बचलै आओर कि कहै छै ओहोँपर जमा कै दै छिए पइसा ओकरो पइसा होतै हमरो पइसा भेलै बिजनेसमे नफा होइ छै तऽ नफा होइ छै तऽ किछु अपनहु राखै छिए आओर जकरासे टका लेलिए ओकरो दै छिए दोकान करै छिए से आगे बढ़ल जाए छिए तब दोकान बनबै छिए दोकानसे पइसा होइ छै बाल बच्चाकेँ सबचीज एगदम खानापिना सबचीज पढ़ाइ लिखाइ सबचीज बच्चा सभके उपर सोचै ले पड़ै छै करै छिए सबचीज करै छिए वहाँपर तऽ आगे बढ़ल जाइ छै ओहि बिजनेसमे अपन मोन लगैके बिजनेस करै छिए तऽ जकरासे पइसो उठेलिए ओकरो दै छिए अपनो आगे बढ़बै छिए आगे बढ़ै छै अपनो होइ छै ई बिजनेस करलिए जे ज ज बिजनेसमे दुइ पइसा बढ़ै छै ओ बिजनेस हम पकड़ि लै छिए ओ बिजनेस करै छिए अपन पइसा हमरो होइ छै जकरासे लै छिए ओकरो दै छिए करै छिए बाल बच्चा एकदम खानापिना हमरो आओरके प्रेमसे रहै छिए सभ रहै छिए बिजनेस आगे बढ़ल जाइ छै आगे बढ़ल जाइ छै आगे बढ़बै छिए बिजनेस काम करले जाइ छिए बिजनेस आगे बढ़ै छै जेहन छै कि मतलब जेहन सीजन आबै छै ओहन खरिद बिकरी करै लागै छिए खरीद बिकरी करै छिए खरिदै छिए मार्केट जाके बेचै छिए खरिदै छिए मार्केट बेचै छिए आओर दुइ पइसा ओहोमे होइ छै दोकान करै छिए ओहोमे होइ छै तऽ जेहन पूँजी लगबै छिए ओहन पइसा आगे बढ़ै छै बढ़ै छै लै जाइ छिए अपनहु खटै छिए नहि होइ छै तब लेबरो राखि लै छिए तऽ खरिदै छिए बेचै छिए खरिदै छिए बेचै छिए अपन मार्केटमे जे सी सीजन रहै छै मकइके सीजन रहै छै मकइ खरिदै छिए धानके सीजन रहै छै धान खरिदै छिए जे सीजन गहूमके रहै छै गहूम खरिदै छिए जे सीजन रहै छै खरिदै छिए मार्केटो करै छिए अपन बिजनेस दोकानो करै छिए खरीदो बिकरी करै छिए आओर दोकानोसे करै छिए जेहन पूँजी लगबै छिए ओहन नफा होइ छै जेहन पूँजी सभ मिलिके करै छिए सभ कोइ मिलिके अपन आगे बढ़ै छै आगे बिजनेस बढ़ल जाइ छै बढ़ल जाइ छै अगिलोके पइसा देले जाए छिए हमरो आगे बढ़ल जाइ छै बिजनेस आओर जे बिजनेसमे हमरो होइ छै सब बिजनेस करै छिए किराना दोकान कै लै छिए खरीद बिकरी कै लै छिए जे होइ छै अपन बेचै छिए बेचै छिए भरिदिन मेहनति करै छिए मेहनति करिके अपन कर्म करै छिए जाइ छिए बेचै ले तऽ ओहिमे हमरो पाँच टका दुइ टका एक टका जेना होलै जे बिजनेस जेहन चललै ओना भेलै ओहिमे बहुत खुशी रहै छिए बिजनेस चलै छै आगे बढ़ै छिए पइसा नहि रहै छै समूहसे उठै लै छिए समूहसे उठै लै छिए तऽ ओहोमे हमरा कम पइसा लागै छै फेर हम जमा कै दै छिए जमा कै दै छिए एहने हम आगे बढ़ल गेलिए एनाहिएमे आगे हमर बिजनेस आगे बढ़ल गेलै आगे बढ़ल गेलै बिजनेस आगे बढ़ेलिए आगे बढ़ेलिए एगदम सब सबचीजके खरीद बिकरी करै लागलिए दोकानोपर बैठि रहै छिए सब सब काम करै छिए अपनहु खटै छिए खटै छिए अपनहु काम करै छिए आओर काम कै के आगे मार्केट हमर बढ़ल जाइ छै तऽ एनाहिमे मार्केट आगे बढ़ि गेलै